مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور بچپن سے ہی رہا ہے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اور مختلف طرح کی کتابیں پڑھی ہیں جس میں مذہبی بھی ہیں اور اس کے علاوہ ادبی کتابیں بھی ہیں شاعری کی کتابیں بھی ہیں اور ناولس بھی ہیں اور سب سے زیادہ مجھے شوق جو ہے وہ ناول پڑھنے کا ہے تو میں نے ایک ناول اسلامی تاریخی ناول پڑھی ہے جس کا نام ہے داستان ایمان فروشوں کی تو وہ ناول مجھے بہت اچھی لگی اور کئی بار میں نے اسے پڑھا اس میں جو ہے وہ اس لیے مجھے زیادہ اچھی لگی کہ اس کے اندر جو ہے وہ وہ ناول جاسوسی طریقے پر لکھی گئی اس کے اندر بہت ساری جاسوسی کے طور طریقے کس طرح سے جاسوس جاسوسی کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی اور ان کا جو ہے حکومت کرنے کا طریقہ اور جنگی اسکیمیں بنانا اور دشمنوں کی چالوں کو سمجھنا یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں بہت زبردست طریقے سے بیان کی گئی ہیں اور ان کو ان کا اپنے جاسوسوں کو تیار کرنا انہیں ٹریننگ دینا جو ہے بہت زبردست طریقے سے وہ اپنے جاسوسوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کے اندر اتنی حکمت اور دانائی ہوتی تھی کہ وہ دوسرے دشمنوں کے جاسوسوں کو بھی بہت جلد پکڑ لیا کرتے تھے تو اس طرح سے وہ کتاب داستان ایمان فروشوں کی مجھے بہت اچھی لگی اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اگر مجھے اب بھی وہ ملے تو میں اسے بار بار پڑھنا چاہوں گا ہاں لیکن اس پر میں کوئی فلم ولم دیکھنا نہیں چاہتا